देखिऔ महिलासभ जे छै न से भोरेकऽ अपन सुतिकऽ उठय छै उठिकऽ अपन घर अङ्गना घर साफ करलक अङ्गना साफ करलक चौका लगेलक बरतन माँजलक फूल तोड़य लऽ गेल फूल तोड़िकऽ आएल तऽ नहैलक सोनइलक तब पूजा करलक पूजा करिके तब अपन खाना बनेलक भात बनेलक दालि बनेलक सब्जी बनेलक सब्जी आर भए गेल तब अपन सभ किछु बहारलक सोहारलक अपन सभकेँ बाल बच्चाकेँ उठैलक जे मुहँ कान धो दाँत मल बुरुश लयकऽ अपन खाना उना बनाकेँ अपन इस्कूल भेजलक इस्कूल भेज देलक तब अपन अपन घरवला अरके कहलक जे अपन खाना उना खायलऽ अपन काम पर चलि जा अपन खयलक अपन खाना उना खायके घर परसँ चलि गेल अपन काम धाम करय लऽ काम धाम कएके अपन चलि गेल तऽ अपनो जनानी आओर छै महिला आर अपन खाना आर खाएके अपन घास लऽ गेल की कतहुँ अपन जतए मन भेल ततए अपन चलि जाइ छै इएहसभ अपन काम करैत रहै छै महिला अर खाना उना खाके फेर अपन साँझ भेल तऽ फेर घर अङ्गना साफ करलक वित्त बर्तन करलक फेर रातिमे खाना उना बनेलक खयलक अपन खाना आरके खियेलक बाल बच्चाकेँ खियेलक फेर खयलक फेर सुतल फेर भोरे उठल तऽ फेर वित् बर्तन चौका बर्तन करिके फूल तोड़लक नहेलक सोनेलक पूजा करलक पूजा अर करिके